میں نے فلپکارٹ سے ابھی آئی فون تھرٹین آرڈر کیا ہے اور یہ بہت بہترین فون ہے اس کی کیمرا کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور پرانے آئی فون سے اس کا بیٹری بیک اپ بھی بہت زیادہ اچھا ہے اس میں بہت جلدی بیٹری نہیں جا رہی ہے پورے بار بار جیسے آئی فون والوں کو بار بار اتنا چارج کرنا پڑتا ہے ایسا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کیمرا تو بہت زیادہ بہترین ہے اور اس میں بہت سارے نئے فیچرس ہیں جو پرانے آئی فون میں نہیں تھے اور اس میں اس کا دکھنے میں لک بھی بہت زیادہ اچھا ہے میں نے ون ٹونٹی ایٹ جی بی والا لیا ہے تو اسٹوریج کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی الحمد للہ بہت اچھا بہترین فون ہے یہ اور اس کا اس کا ساؤنڈ وغیرہ اسپیکر مائک وغیرہ سب بہت اچھی کوالیٹی کا ہے اور بالکل فرسٹ کلاس پروڈکٹ ہے یہ اور اس کی یہ باڈی بھی پیچھے بھی اس کا گلاس وہ ہے تو جس سے بہت خوبصورت لک آ رہا ہے اور اس میں تین کیمرا ہیں تین کیمریز ہیں تو کیمرا بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت کلیئر کوالٹی آ رہی ہے فوٹوز میں اور ویڈیو میں ہر چیز میں اور اس میں بہت سارے نئے فیچرس ہیں اس میں میوزک کا وہ بھی ہے کہ کے ہم اپنا میوزک پرڈیوس کر سکتے ہیں ڈرائنگ وغیرہ پکچرز اور ہر چیز کی بہت زیادہ سہولتیں ہیں اس میں اور اچھے فیچرس ہیں کافی کل ملا کے اس میں اور ابھی مجھے اس کو لئے ہوئے چھ مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک اللہ کا شکر سے کوئی بھی پریشانی نہیں آئی کسی بھی طرح طریقے کی کسی بھی قسم کی مجھے ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی نا ہینگ ہونا نہ بیٹری میں پریشانی نہ کیمرا وغیرہ کچھ خراب نہیں ہوا ہے فون میں اور بھی اور مجھے وہ امید ہے کہ میں فون لمبا چلے گا کیونکہ اس کی اچھی وہ ہیں سارے فیچرس اور یہ بہت جلدی ایسا نہیں ہوگا کہ نئے فونس آئیں گے تو اس کے جو فیچرس ہیں وہ بہت جلدی ایسے پرانے سے لگیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ نئے نئے فیچرس اویلیبل ہیں